باورچی خانے میں جانا اور کھانا پکانا ہم کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کھانا بن گئے بعد میں ریگولیٹر بند کر دینا اور بچوں کو باورچی خانے سے دور رکھنا چاہیے چھوٹے بچے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اور ضعیفوں کو بھی چولہے باورچی خانے سے بچا کے رکھنا چاہیے جس سے ہم کو کھانا پکتے ہی جیسے کہ ہم کھانا بنتے ہی گیس سلنڈر بن کر دے کے ہٹ ہٹ جانا چاہیے